भारत दी अजादी साढ़े भारत देश दी अजादी सारे कौलां शूरू होंदी ठारां सौ सतुंजा दी रिवाल्ट कोला सारे कोलां पैह्लैं मंगल पाण्डे नै जिसलै ब्रिटिश सरकार दे खलाफ विरोद कीता नोह्ड़े बाद गै हिंदोस्तानियें गी पता लगेआ कि अस गुलाम बनी चुक्के दे बड़े सारे बड़े सारे लिडरैं दा नां उंदा नेता नां उंदा भारत गी अजाद कराने च जिंदे च महात्मा गांधी भगत सिंह सरदार वल्लभ बाई पटेल सुभाश चंद्र बोस इक बड़ा बड्डा जोगदान ऐ महात्मा गांधी दा जन्म दो अक्तूबर की होआ पोरबंदर च ते उनै अहिंसा ते सत्य दी राह् पर चलाया हा ते अज बी भारत उंदे राह् उप्पर गै चला करदा ऐ ते भगत सिंह होरें दी तुस सारे जानदे गै जलिआ आह्ला मैसक्करे होआ जेह्का ओह् बड़ा गै दूखद हा जेह्का तेरह् अप्रेल उन्नी सौ उन्नी च होआ नोह्ड़े बाद चौरी चौरा कांड होआ बड़े बड्डे बड्डे कांड होए पर साढ़े सरदार उदम सिंह होरैं जनरल ओ डायर कि लंडन च जाइयै उन्नी सौ चाली च उस्सी नोह्ड़ी सजा दा दंड दित्ता ते जलिआ वाले बाग दा बदला लैता हा नोह्ड़े बाद फ्ही जेह्के लार्ड माऊंट बैटन हे गवर्नर जनरल हे लास्ट इंडिया दे गवर्नर जनरल हे ते कन्नै गै पण्डित जवाहर लाल नेहरू ते महात्मा गांधी होरैं मिली जुलियै एह् पता लग्गेआ कि देश अजाद होने आह्ला हुन कि के ब्रिटिश पर बड़ा जैदा दवाब पाई ओड़ेदा हा भारत दे लोकैं भारत दे लोक बड़े गै महान हे पर ब्रिटिश नै अपनी डिवाइड ते रूल डिवाईड एण्ड रूल दी जेह्ड़ी उंदी फसाने दी उं'दी जेह्की इक स्रैटरजी ही जेह्की बड़ी गै उनें गी कम्म आई हिंदू मुस्लिम दंगे विवाद होए उन्नी सौ संताली दे बाद जिसलै दो मुल्ख बंटी गेदे हे डिवाईड एण्ड रूल दे कन्नै एह् भारत ते पाकिस्तान द'ऊं मुल्ख बनी गे हैं जेह्दे कन्नै हिंदु ते मुस्लमान डिवाईड होई गे हे पर अजैं बी देश च